روایتی طور پر میں قلم کاغذ سے ہی لکھنا پڑھنا پسند کرتا ہوں اور اس سے لگاؤ کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بچپن ہی سے قلم کاغذ کا استعمال اپنی زندگی میں کیا تھا اور کر رہا ہوں آج بھی مجھے انہیں چیزوں سے لگاؤ ہے نہ کہ لیپ ٹاپ اور موبائل سے اور لیپ ٹاپ موبائل کا یوز میں اس لیے بھی نہیں کرتا کہ اس پر آدمی ایک طرح سے اس سے بندھ جاتا ہے تو پھر اس کے ہاتھوں کی جو وہ کیلیگرافی ہوتی ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے لیپ ٹاپ اور موبائل کے یوز سے انسان اپنی تحریر کو خوبصورت اور اچھا بنانے سے محروم رہ جاتا ہے اور قلم کاغذ کا استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کی تحریر اور اس کے ذہن پر بھی وہ اثرانداز ہوتے رہتے ہیں اور حالیہ برسوں میں جو تحریر بدلی ہے تو وہ ٹکنالوجی کی وجہ ہے جیسے جیسے ٹکنالوجی کا رواج بڑھتا گیا نئی نئی ایجادات ہوتی جا رہی ہیں تو اس لوگ اس سے جڑتے جا رہے ہیں ان سے جیسے جیسے لوگ اس سے جڑتے جا رہے ہیں ویسے ویسے لوگ اپنے آپ کو موبائل اور لیپ ٹاپ کے حوالے کرتے جا رہے ہیں تو جن کی زندگی میں لیپ ٹاپ اور لیپ ٹاپ اور موبائل کا یوز زیادہ ہے تو وہ لوگ قلم کاپی کے بجائے لیپ ٹاپ اور موبائل ہی کا یوز زیادہ کرتے ہیں